हेलो मैडम मैं उत्कर्ष की मम्मा बात कर रही हूँ मैम अभी फ़र्स्ट टेस्ट है तो उस में उत्कर्ष का कैसा क्या रहा है रिज़ल्ट नहीं मैम हम पढ़ाते हैं उसको घर में नहीं मैडम ऐसी कोई बात नहीं है वो कभी गाली नहीं बकता है

ठीक है मैम ठीक है मैम मैं है ना उसकी पढ़ाई पर ध्यान दूँगी और घर में भी मैं उसको पढ़ाऊँगी और है ना आगे से उसके काम नंबर नहीं आएंगे ठीक है मैम जी मैम बिल्कुल हाँ मैम थैंक यू सो मच